मीडिया में ॾेखारियल वयलु एड सां घणेई दफ़ा पाण खे फ़ाइदो थींदो आहे जीअं त हू पाण खे नयूं नयूं शयुनि सां पाण खे अ अब्दूत कराईंदियूं आहिनि हुननि सां पाण खे ख़बरु पवंदी आहे त हींअर छा फेशन हले पियो हींअर छा अॻियां ए न ह व अचणु वारो आहे ऐं पाण इन सां ए ए एड ॾियण जे हिसाब सां मीडिया अगरि पाण खे एड ॾे थी त इन जे हिसाब सां पाण म माण्हू घणे पंहिंजो बिज़िनिस बि वधाइनि था पंहिंजो वापारु बि था छो त हू मीडिया खे एड था ॾेखारनि ऐं एड ॾिय ॾेखारण सां माण्हुनि खे इहो ख़बरु पए थी की हीअ शइ मार्केट में आई आहे त हुननि लाइ अगरि ज़रूरी हुजे हू व वञी करे वठी सघनि था इअं हिकु तरह त ॾिठो वञिजे त मीडिया में एड अचे थी त उहो पंहिंजे लाइ फ़ाइदेजनक आहे पर अगरि ॿी तरफ़ु ॾेखारियो वञे ॾिठो वञिजे त हिन खे ॾिसी करे विज्ञापननि खे ॾिसी करे पाण घणेई दफ़ा पंहिंजो मनु बि विचलित थी वेंदो आहे त कॾहिं कॾहिं अहिड़ो हूंदो आहे की अखियुनि खे शइ वणी वई त दिलि बि वठण जी कोशिशि कंदो आहे इहो पोइ उन जी ज़रूरत हुजे या न हुजे त बि पाण वठण लाइ हुन खे उक्सुक थी वेंदा आहियूं त हीअ शइ असां वटि बि हुजिणी खपे इन सां थोरो घणो नुक़सानु बि आहे ऐं घणई दफ़ा इहो बि थींदो आहे त ॿार बि ॾिसी करे इन विज्ञापन खे ॾिसी करे माइटन खां ज़िदु कंदा आहिनि त असांखे हीअ शइ ज़रूरु खपे उ त इन सां हुंअ ई बि चयो वेंदो आहे की सिके जा ॿ पहलू हूंदा आहिनि त तीअं ई हिन में बि सिके जा ॿ पहलू आहिनि विज्ञापन अगरि अचे थो एड अचे थी त उहो पंहिंजे लाइ हिकु दख्तरे ॾिठो वञिजे त फ़ाइदो बि आहे ऐं हिकु तरफ़ु मन खे पंहिंजे विचलित करे थो ऐं ॿारनि खे बि विचलित करे थो त उहो पंहिंजे लाइ नुक़सानु बि आहे त हिन में ॿई ॻाल्हियूं थियूं अचनि हिकु फ़ाइदो बि थो थिए ॾिठो वञिजे ऐं हिन में थोरो घणो पंहिंजो न कॾहिं कम जूं शयूं बि पाण वठण लाइ हली वेंदा आहियूं त हू हिकिड़ो नुक़सानु बि आहे त इन में ॿई ॻाल्हियूं आहिनि